आबाद मावनाया आबुं महरै बोथोरनि सायाव सोनारो बेखायनो बे बायदि रिस्क लानो थाखाय नोंथाङा मा बाथ्रा थुलुंगा होयो आबादा गाज्रि जाबा नोंथांनाव गुबुन मा राहा दं आबादखौ जों माइ आबादखौ थि बोथोर बायदि जों दैज्लां बोथोराव मावो दैज्लां बोथोराव जों अखानि दैजोंनो आबादखौ मावनाय जायो आबादखौ अखानि दैजोंनो मावनाय जायो जेब्ला जों अखा हाया अब्ला जों दुब्लियाव थाखानाय खायसे सेल' बाहायनानै मावो आरो खायसे दंगनि दै मोननाय सुबिदायाव दंगनि दैजों जोङो आबादफोरखौ मावो बिदिनो जोंनि फोथाराव जा आबाद मावनो थाखाय खायसे रिस्क लानो हायो मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव दा आबाद मावनो सम सम नांगौ बायदि दंगनि दै मोनो

आबादा गाज्रि जायोब्ला जों खायसे रासायनारि दखानाव थांनानै जों खायसे हासार एबा मुलि लायनानै जों आबादखौ मोजां खालामफिनो बेबायदिनो जों माइ आबादखौ मावो आरो बेसर आबाद मावब्लाबो जों सम सम नांगौबायदि रानस्राव बोथोरब्लाबो नांगौ समाव जों सेल'निफ्राय दै सारनानै आबादखौ मावो आबादखौ मावो आरो सम सम जों बिदिनो दंगनि दैफोरजोंनो जोंनि आबादफोरखौ मोजाङै दैखांलाङो खरां बोथोरब्लाबो जों जोंनि माइ आबादखौ मोजाङैनो मावो बिदिनो जों थिग रिस्क लानानै जों रिक्स लानानै जों आबादफोरखौ मावनो हायो जेब्ला जोंहा खायसे खायसे बोसोराव अखायानो गोलैयाजासे खरां होयो अब्लाबो जों दंगनि दैजों खेथि मावो खेथि मावो खेथि मावो आरो आबादखौ दैखाङो